आं बल गेलेनो मोजां मोनो सायक्लिं खालामनो मोजां मोनो बेदमिन्टन गेलेनो मोजां मोनो भलिबल गेलेनो मोजां मोनो मानोना गेलेनायजों गावनि देहाखौ गोगो खालामना लाखिनो हायो नोंनि देहाया मोजांब्ला नोंथाङा फरायनाय आरो गाबागाव खामानियावबो मोजाङै मावनानै लानो हायो गोजौ फारसे दावखोलांनो हायो आरो बेदमिन्टन बा साइक्लिं बेफोरो मोनसे अलिम्पिक अलिम्पिकाव गेलेजाग्रा गेलेनाय मानोना जोङो गेलेनायजोंबो गावनि संसारखौ गावनि केरायारखौ दानानै लानो हायो मोजां गेलेयोबा नोङो द्रिस्टिक लेबेलनिफ्राय स्टेत लेबेल स्टेतनिफ्राय नेसनेल लेबेल नेसनेलनिफ्राय इन्टारनेसनेल लेबेल जेरै एसियान चेम्पिय'नसिप आरो उवार्ल्द चेम्पिय'नसिप आरो अलिम्पिक आरो फुटबलावथ' उवार्ल्द काप जायमानि मुलुगनि देरसिन गेलेनायनि मोनसे मोनसे प्लेटफरम जेराव नोंथाङा चेमपियन जायोबा गोबां उवार्ल्दनि फेमास माने मुलुगनि मुंदांखा जानो हायो आरो नोङो बेजोंहाय गोबां रांबो आरजिनो हागोन गावबागाव केरियारखौ दानो हागोन ओंखायनो गेलेनाया सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां बिथांखि ओम ओंखायनो जाय जाय जेराव जेराव गेलेनो मोजां मोनो बे खेलाखौ गेलेनांगौ आङो सायक्लिं खालामनो मोजां मोनो सायक्लिंआवहय जेरै र'द बाइक एम टि बि बाइक जेखौ जों हाजोआव सालायो लामा मोजाङाव सालायो आरो हाजोनिफ्राय ओंखारख्लायनाय जायखौ दाउनहिल होनो कम्पिटिशन जायो स्टेत लेबेलाव जायो नेसनेल लेबेलाव जायो आरो इन्टारनेसनेलाव जायो आरो दा गोदानै बे सारटिफाइट जाबाय जे फैगौ अलिम्पिकआव बि एम एक्स बि एम एक्सनि स्टान्ट बे साइक्लिं बादायलायनायाबो अलिम्पिकआव बाहागो मोनबाय बे देग्लायनिफ्राय जागोन बेनि थाखाय आं साइक्लिंखौ मोजां मोनो आरो मोनसे आं मोजां मोनग्रा गेमानो जाहैबाय बेदमिन्टन जेराव आङो बेदमिन्टन गेलेयो बेवहाय देहायाबो थिग थाबाय आरो आंनि लोगोफोरजोंबो आं लोगो हमलायनो हाबाय गिदिरफोरजोंबो गेलेफानो हाबाय उन्दैफोरजोंबो गेलेफानो हाबाय आरो जों बांसिन ज'रा गेलेनायखौ गेलेनाय जायो जेराव नों लोगोजों शेयार खालामलायनो हायो बिनि थाखायनो बेदमिन्टनाव गेलेनो मोजां मोनो आरो आङो फुटबलबो गेलेनो मोजां मोनो फुटबला जाहैबाय मोनसे गावबागाव लोगोजों गेलेनाय टिम बे गेलेनायाव टिम मोनसेआव जिसेज'न गेलेनाय जायो आरो जाय ग'ल सोनो हायो बेनो देरहायो